आमच्या गोंयाक तरूण भारत लोकमत नव्हींद टायम्स गोमंतक आनीक हेराल्ड अशे खुबशे तरेचे पेपर आसात गोवन गोवन गोवन पे कोंकणी गोवन कोंकणी पेपर एक आसा तसोच म्हाका आवडटा ते पेपर म्हणल्यार तरूण भारत लोकमत हो म्हागेलो आवडतो पेपर कित्याक तितून वार्ताहार जे पय बरीक बारीक खंयच्या खंयच्या गांवांच्यो बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी घालता ते आपले विच विच विचार थोडोसो घालून वेवस्थीत घुम बातमी हाडून ते पेपराचेर घालतात म्हणून पो तो पोवपाक वाचीन दिसता लोकमता सारके वेपराचेर तर अशे खुबूचशे बारीक बारीक हें आसात तशेच खेळाचेर क्रिकेट खेळाचे भुरग्यांचे एका गांवा गांवां जाल्लो तो खेळ आनीक इस्कोला इस्कोलान क्रिकेट खेळ्ळा ते ते अशे सगळे पेपराचेर जावं बायलांनी फुगडी घातल्यो जावं आनी कितें केलें हें सगळें बारीक बारीक न्यूज हे आमगे लोकमताचेर येतात म्हणून हो पेपर सामको खूब आवडीचो असो जाला तेज्या बराबरच प्रत्येक गोंयचे जावन मातशे ते मात महाराष्ट्राचे बी थोडे बेळगांवचे बी थोडी म्हायती येता ती अशी वाचल्यार मात्शें सगळें कळटा म्हणून तो पेपर हांव आवडटा आनीक आमचे पेपर म्हळ्यार एक सारकीच संवय जावन गेल्ली आहा आमकां की पेपर हो जायोच पेपर वाचता वाचता सगळे म्हायती मेळटा म्हण तितून सगळे चडशी म्हायती लोकमतांत मेळटा आनी गोमं लोकमतांत मेळटा आनीक तरूण भारतांत मेळटा ती म्हणून ते आमी केन्ना केन्ना तरूण भारत चडसो लोकमत पूण केन्ना केन्ना तरूण भारत वापरता लोक केन्ना तो लोकमत मेळना जाल्यार तरुण भारत अशें करून आपूण आमी पेपर वाचता बारीक बारीक पोवूंक गेल्यार आमगे गांव गोंयचें सगळेंच ठिकाणां ठिकाणांचें काणकोणचें म्हण आनी खंयचें म्हण सगळें अशे गोश्टी येता म्हणून तो पेपर चड आवडटा आनी उत्सर उत्तर गोंयचें सगळी म्हायती सगळीं मेळटा आनी आनी सगळें म्हायती वाचपा लागून हांव तो पेपर घेतां आनी पेपर वाचल्या शिवाय अशें दिसूच वचना असो म्हणून तो पेपर वाचतरी मातशें समाधान जाता म्हणून पेपर हांव हाडटा न्यूज पेपर हो जायोच मनशाक न्ही आनी खऱ्यो म्हायती मेळटा वचून आव्हानतात बसोन वाचूंक मेळटा म्हणून लोक पेपर हाडटा आनी चडसो करून असो आमचो लोकमतूच वाचपाचो असो संवय जावन गेल्ली आसा म्हणून लोकमत मेळना जाल्यार मागीर तरुण भारत धाडटा असो म्हणून तो हांव पेपर तो वाचता